अमा आलुखौ ओमफ्राय आलुखौ लेमो ओमफ्राय अमाखौ रुनानै एसे ओमफ्राय संबाय संख्रै बानलु होबाय दैजों फोमोनबाय होनानै एसे ओमफ्राय जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर देबाय बेफोरखौ बेखौ संबाय अ अमा आलुखौ ओमफ्राय नारजि अमाखौ नारजिखौ अमाखौ एवग्रोबाय नारजिखौ खारैजों रुनानै फोमोनो आरोखि ओमफ्राय बिदैखौ खांबाय ओमफ्राय मोनबा खांबाय संख्रै बानलु होबाय ओमफ्राय दाव अनलाखौ एवग्रोबाय दावखौ ओमफ्राय जिरा मस्ला होबाय एसे ओमफ्राय अनलाखौ देनानै देनानै थबसियाव दै दुंबा अनलाखौ होबाय ओमफ्राय संख्रै बानलु होबाय बिदिनो मोनबाय आरोखि बेनो गोथाव ओमफ्राय सबाय साम'आबो बिदिनो साम'खौ सायबाय दानबाय सानसे दोनबाय ओमफ्राय दिखोबा माबा एवबाय आमफ्राय सा सबायखौ रुग्रोबाय ओमफ्राय साम'नि सायाव उनाव होबाय ओमफ्राय संख्रै बानलु होबाय खांबाय बेनो आरोखि बेबो बेबादिनो सङो आरोखि